हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फरवरी उणिवीह सौ नवे वीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह अक्टूबर उणिवीह सौ इकासी इकसि एक्वीह सेप्टेम्बर